हमारे क्षेत्र में स्वास्थ सेवा को बेहतर बनाने के लिए शहर शहरों से डॉक्टरों की भी डॉक्टरों को हफ्ते में तीन दिन गाँव में जो हॉस्पिटल बने हैं उसमें आने आना चाहिए और गाँव में देखना चाहिए या मरीज हैं तो उन उनका इलाज करना चाहिए तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम आए जीवन में ऐसे फास्ट सही को सेवा को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं जैसे गाँव में अभी पी एम हेल्थ के तहत बहुत सारे हॉस्पिटल बने हैं जिसमें गाँव के क्षेत्रों में नागरिकों को मदद मिलती है जिसको जिससे देखा जाता है कि शहर आने में कोई दिक्कत शहर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है गाँव नागरिकों को जैसे डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं या उपस्थित होते हैं तो शहर शहर आने की जरूरत नहीं पड़ती है नागरिक को और ना ही उसे कोई प्राब्लम होती है गाँव में रहकर वह अपना उपचार करा कर अपना जीवन सरलता से व्यतीत करता है और इससे उसको आसानी होती है जिससे स्वास्थ्य में मतलब बेहतर वो होता है और गाँव में जाकर सलाह देनी चाहिए कि कैसे खान पान ओत का खान पान का ध्यान रखना चाहिए और बासा भोजन नहीं करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको बताकर हम उनके स्वास्थ स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और क्या सेवन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए नहीं रक कैसे रहना चाहिए और आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम स्वस्थ बने रह सकते हैं और गाँव में सड़कों से नालियाँ निकालनी चाहिए जिसमें गंदगी बाहर जाए और स्व शौचालय बनाना चाहिए जिससे बाहरी वातावरण में प्रदूषित ना हो इससे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम स्वास्थ्य स्वस्थ स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं ऐसी विटामिन्स भरी चीजें सेवन करना चाहिए कार्बोहाइड्रेड वगैरह सब सिखाने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे बताने से मानव जीवन का कल्याण होगा और स्वास्थ्य सेवा बहुत ही बेहतर तरीके से